हेलो हँ नमस्ते सर ई अहाँके होटलमे हमरा रूकैके रहै की की व्यवस्था अइ खानामे रहैके की सुविधा हए

ह्म्म अच्छा तऽ वहाँ पानि आओरके केहन व्यवस्था हइ ह्म्म ओ आओरसभ आरोसभ वहाँ की व्यवस्था हइ ठीक हइ तऽ हमहूँ दस पन्द्रह आदमी छियै तऽ विचार करै छियै आबि आबि कऽ हम केना की हेतै तऽ अहाँके हम होटलेपर आबि कऽ विचार कऽ कऽ हम देखै छियै केहन रहन सहन हइ नहि हइ तऽ ओहि हिसाबसँ हम विचार कऽ कऽ हम बुक करबै आ रहैके भी व्यवस्था करबै वहाँ आ खानामे की कहै जे सादा भोजन मिल जेतै ने हँ हँ अ ठीक हइ तऽ अपने हम दस पन्द्रह आदमी छियै रोकबै तऽ हम विचार कऽ लै छियै ओहि हिसाबसँ अहाँ यहाँ आबै छियै केना आयल जेतै अहाँके होटलपर ह्म्म

ह्म्म अच् हँ सुनू ने हेलो